बकरी छलै पोसने छियै बकरी तऽ ओकरा पानि पड़ै छै पत्थल गिरै छै तयो बकरी कऽ च लोक के चड़बै लेल जाइ छी बोनि से बकरी केना कऽ चड़तै केना कऽ खेतै भूखल रहै छै बकरी तऽ डिरियाइत रहै छै तऽ पानि पड़ैए कि पत्थल गिरैए छाता हाथे लऽ कऽ जाइ छी बकरी कऽ बकरी लऽ कऽ गेलहुँ बच्चा कतहु बकरीकेँ चरौर करा देलहुँ बोन झोकड़ामे कनिकाल चड़ल तब बकरी कऽ अनलहुँ बकरी तब स्थिर भेल घुरघुरा आओर ई चलैत रहै छै बच्चापर ध्यान दै छियै तीनटा बच्चा भेलै हेँ बकरीकेँ तऽ ओकरा रखने छी ओरियाकऽ ओकरा छुइ देलकै घुरघुरा तऽ ओकरा ओहिपर ध्यान देलहुँ बच्चासभ कतहुसँ एलहुँ तऽ ध्यान देलहुँ बच्चा बकरीके ध्यान देने छै देखलही तऽ कहै छै अच्छे छै बच्चा अच्छेसँ नीक ठीकसँ छै नहि किछो भेल छै तऽ ओहि दिनसँ हमर जी रहैए उड़ैत जे बकरी छकरी पोसै छी पालै छी पानि पड़ैए पत्थल गिरैए तैयो जाइ छी बकरीकेँ चड़ै ले दै ले नहि चड़ै छै तऽ बकरी डिरियाइत रहै छै